हेलो नमस्ते सर सर आप लोन फ़ाइनेंसर बोल रहें क्या सर मुझे लोन चाहिए सर हमको पर्सनल लोन चाहिए था माने तोड़ा बिजनस विजनेस में लगाने के लिए इसके लिए इसके लिए क्या प्रक्रिया है क्या क्या प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा क्या क्या डॉकोमेंट्स चाहिए इसी सब के लिए आप से बात हाँ हाँ हाँ बिजनस है फिर अपना तोड़ा पर्सनल है थोड़ा वह मकान उकान इधर है कुछ माने अपना पर्सनल ये उसके लिए कर रहे हैं इसके लिए हमारे क्या सब डॉकोमेंट की ज़रूरत होगी यही सब कुछ बात अच्छा तो यह सब दस्तावेज़ मुझे बनवाना पड़ेगा ना बलॉक से यह जैसे आवासीय हो गया जातीय हो गया आय हो गया इसके लिए

नहीं तो यही सब जानकारी के लिए आपको फ़ोन किए थे क्योंकि इससे जो पहले जानकारी तभी इसके लिए बनवाने के लिए प्रोसेसिंग में डालेंगे मुझे पाँच छः लाख रुपये चाहिए था हम्म हम्म हम्म हम्म हा तो इसी लिए तो कह रहें कि क्या सब प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा क्या सब डाॅकोमेंट चाहिए अच्छा ये आने के बाद लगभग कितने दिनों के बाद ये पर्सनल वाला लोन आप पास करवा दें सकते हैं

अच्छा एक बार नहीं मिल सकता है अच्छा ऐसा वो मैं जिसमें भुगतान करने का क्या प्रोसेसिंग है कैसे कर सकते हैं जैसे

अच्छा बैंक वह आपके ऑफ़िस में जमा करना होगा ना ऐसे बस हो जाएगा ओके ओके